तव्हां डेयरी था मां ॻाल्हायो मां तव्हांजो ई गिराक हरिओम मां तव्हांजो ई गिराक मयूर लालवानी पियो ॻाल्हायां सुञा सुञातव तव्हां मांखे मां तव्हां खां उहो खीरु वठंदो आहियां पर हींअर मुंहिंजे घर में छा महिमान आयल आहिनि इनकरे मूंखे केसर वारो खीरु खपंदो त छा तव्हां मूंखे छा तव्हां वटि मिली सघंदो ॿिया मूंखे त पंज ॾह किलो खपे त मूंखे इहो मूंखे इहो हफ़्ते खनि लाइ रोज़ु खपे मतलबु रोज़ु हफ़्तो खनि लाइ खपे त तव्हां ॾेई सघंदा त हिन में छाहे रेट में कुझु असांजे लाइ घटि वधि थींदो ॿियों कुझु घटि कान थी सघंदो न त मां हिन सां गॾो गॾु तव्हां सां गिहु बि वठंदमि मूंखे सुठो देसी गिहु बि खपे मूंखे शायदि टे किलो खपंदो टे खां पंज टे खां पंज किलो ताईं खपंदो पर तव्हां मूंखे रेट वाजिबु लॻायो पोइ बि आख़िरि घणा वठंदा पहिरीं तव्हां हिसाबु त ॿुधायो हूअं त बेकरियूं जाम आहिनि पर मां तव्हांखे हिन करे कॉल कयो आहे ताकी छोकी तव्हां असां मतलबु असां तव्हां खां रोज़ वठंदा रहंदा आहियूं तव्हांजी कॉलिटी असांखे ख़बर आहे तव्हांजी कॉ हा

हा हा ॻाल्हि त सही आहे तव्हांजी ॿियों बि तव्हांजो इहो पनीर खपंदो पनीर थी वेंदुसि पनीर मूंखे वीह किलो खपंदो पर कॉलेटी पर पोइ कॉलेटी वारो हुजणु खपे मतलबु इहा कॉलेटी में कोई दिक़त न हुजणु खपे हा तव्हां मुंहिंजो ऑडर कढी रखो मां बिल्कुल तव्हांजी दुकान ते अची करे पंहिंजो ऑडर खणी थो वञा हा ठीकु आहे ॾुध बि कढी लायो तव्हां ॾुध तव्हां ॾह किलो मञींदा आयो ॾह किलो खपंदो

तव्हां बिस्कुट वग़ैरह रखंदा आयो या तव्हां हा हा हा बिल्कुलु बिस्कुट वग़ैरह बि रखंदा आयो तव्हां हा त त तव्हां हा त क्रीम बिस्कुट पंज पैकेट कढी लायो ऐं टे चारि खारियुनि जा पैकेट कढी लायो सुठी कॉलिटी जा हा जाम हा त जाम वारा बिस्कुट बि कढी लायो ऐं टोश वग़ैरह बि कढी लायो टीह वारो कढी लायो टीह वारा पंज पैकेट कढी लायो हा ॿ टे पैकेट पंहिंजे हिसाबु सां कढी लायो पर हा हाणे त डिस्काउंट ॾियणो पवंदुव हलो ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु